हलो हरुदासमल होटल मां तव्हां खे ॿ दमु बिरियानी जो आडर ॾिनो हुयो जंहिं जी पेमेट मां ऑनलाईन करे छॾी हुई हाणे थोरी देरि अॻु मुंहिंजे मोबाइल ते मेसेज आयो हो त तव्हां जो ऑडर डिलीवर थी चुको आहे इन मेसेज खे अधु कलाकु थी वियो आहे पर तव्हांजो को बि माण्हूं असां अञा ताईं मुंहिंजो ऑडर खणी कोन आयो आहे इन करे मां तव्हां खे दरख़्वास्त थी कयां के इन समस्या जो को हलु कढो ऐं मुंहिंजे ॾिनल ऑडर जे जो तकिड़ो जेतिरो थी तकिड़ो थी सघेव पहुचायो छो त मुंहिंजे घर में महिमान इंतिज़ारु पिया कनि